भारत में ऐसे कई बिज़नेसमेन इंडस्ट्री वाले नेता हैं जिन्होंने टेक्नॉलोजी की पढ़ाई लिखाई मनोरंजन व्यापार ट्रांसपोर्ट जैसी क्षेत्रों में कई बदलाव किए हैं भारत के नेता श्री शोर्ग राजेन्द्र गांधी जी ने हमारे देश में सबसे पहले कंप्युटर से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव डाला है कंप्युटर के द्वारा पढ़ाई लिखाई असान हो गई हैं कंप्युटर के द्वारा आज कल बैंक रेल्वे इस्टेशन और सरकारी ऑफिस स्कूलों में बहुत बदलाव आए हैं पहले हर काम करने के लिए कॉपी पेन का इस्तेमाल होता था और अब कंप्युटर का इस्तेमाल होता है और इससे हमारा काफी समय भी बच जाता है और टाइम के साथ साथ हमारे देश विदेश की ख़बर भी हमें कंप्युटर के द्वारा असानी से पता चल जाती है